हैलो हांजी में जियो दा हैड बोल्ला ना सर जी जेह्का थुआढ़े रोड़ बनेआ हा घोरडी दा भरमीन ई कम्म चलेआ जां नेईं चलेआ ओह्दा ते अजें मतलब कम्म लुक्क शुह्क्क निं पेई ऐ उत्थै कैंकरा निं पेआ होना अच्छा अच्छा लेबर आह्ले कम्म ठीक करदे जां मंदा करदे

ते उत्थै जेह्का ओह् हैड ऐ ठीक ऐ जां इ'यां बेकार गै ऐ अच्छा भी ठीक ऐ ते बाकी जेह्की लेबर आह्ले ओह् कम्म करदे जां इ'यां फिरदे रौंहदे अच्छा ते होर बाकी अग्गें पिच्छें जेह्के कम्म ठीक चलै दा बेकार ऐ अच्छा कदूं तक्कर पेई जानी लुक्क अच्छा जेह्का अस इ'यां पैसे पूह्से निं आए हाल्ली अजें कैह्ल्लूं तक्कर औने ओह् कोई चक्कर निं भेजी ओड़ना अ'ऊं भेजगा भी ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके